हेलो हँ बोलू हँ साइकिल उकिल राखय छियै एवन छै हीरो छै एवनके वएह पैंतालिस सओ सैंतालिस सओ पड़तय आोर हीरोके पाँच हजार एकावन सओ एटलस छै ओकर बाद बी एस छै साइकिलमे सब सीट कवर दै छियै एना दै छियै आओर तब की सब किछु तऽ लागले रहय छै साइकिलमे बरसाती दै छियै मोटरगार्ड उटरगार्ड कैरियर उलियर हँ पैंतालिसो सओ छै आओर पाँचो हजारके छै चलबैमे बढ़िआँ लागय छै हँ सबसँ बढ़िआँ बी एस लागत उ चलबयमे बढ़िआँ लागय छै हल्लूक लागय छै बी एस के वएह पाँच हजार बावन सओ टाका नहि सब नहि उ सब नहि छै

की कहलियै हँ साइकिल उकिलके सब सामान रहय छै